हेलो हा जय झूलेलाल साईं जी जी जी साईं छाहे हाल चाल सभु मालिक जो आनंदु मंगल आहे सभु असां हिते ई आहियूं ॿियो किथे हूंदासीं धंधो पाणी सभु बसि मालिक जी महिर आहे ॿियो सभु अछा फ़िलहाल त इहो जेको तव्हां न न इहो जेको हाणे किराने पासे में कराए थो भंडारो छाहे हाणे नवरात्रा हलनि था पिया त हाणे अष्टमी ॾींहुं भंडारे जो सोचियो आहे हा हा हा त उहोई मां चवां पियो भंडारो जीअं कराइणो आहे त भई आसे पासे में सभिनी मोहले वारनि बि चयो आहे भंडारे लाइ हा भई हुजे सुख सां ऐं बढ़िया सां सुठे सां कार्जु थी वञे हर को ख़ुशि थिए वञा पियो भई

हा उन हिसाब सां ॾिसूं था हा हा ठीकु आहे उन हिसाब सां ॾिसूं था भई किथां चांवर अचनि था किथां कणिक थी अचे किथां उन हिसाब सां ईअं रूपरेखा तयारु कयूं था पिया हा हा बिल हा उहो त सभु सु सुहिणे नमूने करिणो आ भई जीअं कंहिंखे काई कमी न थिए

हा उहो त भई सुठो आहे हेतिरे वधि में वधि भीड़ थिए ऐं सुठे सां थिए कार्जु बि सफलु थिए भई किथे हा हा हा उहो भई तन मन धन सभिनी सां सेवा सेवा करिणी आहे भई ईअं न खाली माण्हू सामानु ॾई करे करे पाण खे बि बिही करे सेवा करिणी आहे ॾिसिणो आहे ठीकु आहे पोइ जेको मतलबु जीअं हा हा जेकी रूपरेखा तयारु थींदी त पोइ मिलूं था पिया हा हा ऐं ॿियो जेका इहा हा हा पोइ ख़ुदि ॿुधाईंदासी पहिरियों ही त कम थियनि इएं पियो चवां जेके तव्हां ॾिसो तव्हांजी काई श्रद्धा हुजे त तव्हां बि ॿुधाए छॾिजो पंहिंजी तर्फ़ां अछा अछा हा ह हा हा हा जी जी जी जी ठीकु आहे हा हा हा उहो त दोस्त दोस्त यार जेतिरा वधि में वधि थिया त उहो सुठो आहे भई जेतिरा माण्हू वधीक गॾिजंदा ओतिरो उन में सेवा में सुठो थींदो हा हा न न उहो हा हा मिलियो मैसेज मिलियो हा बा बाक़ी त सुभाणे मिलु हा हा

न न नाराजगी कान्हे हलो ठीकु आहे सुभाणे मिलूं था पिया पोइ ठीकु आहे हा हा जी जी जी जी जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे दादा मिलूं था सुॿुह जो घर वटि ठीकु आहे जय जय झूलेलाल जी जी जी ठीकु आहे जय झूलेलाल